जीअं त असांजे देश में बिजली जी तकलीफ़ पहिरों चंङी हुई हुनजे भेट में हाणे तकलीफ़ घटि आहे पहिरों असांखे ॾाढी तकलीफ़ु थींदी हुई बिजली न हुजण सां हाणे हूअ बिजली जी तकलीफ़ घटि आहे गर्मियुनि में ऐं बरिसातुनि में चंङी तकलीफ़ थींदी आहे ऐं जुमे जे ॾींहुं ते लाइट असांजे हिते छह कलाक बंदि रहंदी आहे जंहिं जे करे तकलीफ़ थींदी आहे इहे तकलीफ़ गर्मियुनि में वधीक थींदी आहे थधि ऐं बरिसातुनि में घटि गर्मीअ में लाइट वधीक यूज़ करण जे करे असांजे हिते लाइट चंङी देर पंज कलाक बंदि हूंदी आहे जंहिं जे करे असांखे तकलीफ़ थींदी आहे ऐं असांजे हिते चंङियूं फैक्टरियूं आहिनि जिते लाइट जुमे जे ॾींहुं ते सॼो ॾींहुं बंदि रखंदा आहिनि जंहिं जे करे असांजे कारोबार में थोरी तकलीफ़ थींदी आहे